तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका पेटी शिकपाक खूब म्हाका वाद्य कयणा वाजोवंक आजून तरी पूण हांवें प्रयत्न केल्लो ल्हान आसतना हांव तबला वाजोवंक गेल्लो तेन्ना वांगड आमचे सांगाती वयतात म्हणून इश्ट वयता म्हणून हांवूंय तेंचे बराबर गेलो आनी थंय आमच्या तबला सरान म्हाज्या हातीन तबलो दिलो आनी ना ना टी ट गे गे टी ट वाजय म्हणपा लागलो पूण त्या तबल्याचें म्हाका हातच पडना जालो जातलो पडटलो म्हणून एक दीस दोन दीस हांव गेलो तिसऱ्या दिसा मास्तरीक हांवें म्हणलें हांवय गायब जालो सो हांवेंन तबला वाजोवपाचें सोडलें मागीर म्हाजी आवड जी आसा ती पेटी वाजोवपा कडेन गेली आनी पेटी मास्तरा कडेन बी हांव गेलों पयलीं आरव औरव हांव शिकलों पेटीचेर बोटां कशीं दवरूंक जाय तें हांव शिकलों आनी म्हाका आवड पयलींच्यान पेटीचीच किद्या पेटीचे जे स्वर आसात तेंचो जो आवाज आसा तो म्हाका आयकूंक खूब आवडटा म्हणून म्हाका पेटी वाजोवंक शिकूंक जाय आसलेलें आनी हांव सोमारा बेस्तारा अशी जे क्लासी ज्यो ज्यो वर्ग उरताले तेन्ना हांव वयतालों पूण मागीर मागीर शिक्षण शिक्षणाचो व्याप वाडिल्ल्या कारणान म्हाका थंय वसपाक फावना जालें आनी ज्या दिसा हांव वयतालों ते दिसा पेटी मास्टर गायब जातालो आनी ज्या दिसा हांव वसनाशिल्लों ते दिसा पेटी मास्तर हजर जातालो ते मानान दोगांयचो जो सांगड आसा तो मेयणा जालो आनी ते खातीर म्हाका हे पेटयेचें शिक्षण जें आसा तें अर्द्याचेर सोडचें पडलें तशें जर हांव पेटी पळयत जाल्यार स्टार्टींगच्यान करून हांव सूर सोदून काडपाचे प्रयत्न करता म्हाका पेटी वाजोवपाक खूब आवडटा हांव म्हाका जमता तशें सूर सोदून वाजोवपाक प्रयत्न करता एखादें भजन म्हणा एखादें गाणें म्हणा तें हांव वाजोवपाचो प्रयत्न करता पूण तितकेशें म्हाज्यान जायना पूण म्हाजी आवड आसा म्हाका पेटी वाजोवंक जाय म्हाजें सोपान तेंत आसा की म्हाका एक दीस तरी पेटी वाजोवं येवं जाय अशें तरेन म्हाका आवडटा ती पेटी वाजोवंक आनी तशें भायर त्या भायर हांव गाणेंय बी म्हणटा तरतरेचें सो म्हाका गाणीं म्हणपाक आवडटा पूण आतां गाणीं म्हणनासतना जर म्हाका पेटी वाजोवंक जाय जाल्यार येयत जाल्यार सोने पे सुहागा म्हणटा तशें जातलें सो म्हाजी इत्सा आसा पेटी वाजोवपाची आनी म्हाका पेटी शिकपाक खूब आवडटलें